کووڈ نائنٹین کی وباء کے تناظر میں اتر پردیش میں تعلیمی شعبوں کو بہت سی در پیش آئے جیسے اور بہت سے چیلنجیز آئے جیسے کی اسکول کالجیز بند ہوگئے اور وہاں پڑھائی نہیں ہو رہی تھی اور ہماری تعلیم شروع ہوئی آن لائن گوگل میٹ کے اوپر زوم میٹ کے اوپر ہم نے اپنی اسائمنٹس بنائے ویڈیو کی شکل میں پڑھائی کو مکمل رکھا پی ڈی ایف کے طور پر اپنے ٹیچرس کو بھیجا تو اور ویکسین کا تقسیم ہونا ویکسین بھی ہمارے یہاں کووڈ نائنٹین کے ٹائم پر بہت زیادہ تقسیم ہوئی تھی